गरीबी ने जो कोई बाधा है नहीं ये तो गरीबी है वो तो सरकार ने बहुत बढ़िया हॉस्पिटल में भी सुविधा दे दिया है आयुष्मान कार्ड बनवा दिया एक दो रुपये का पर्चा कटता है उससे हमारा पूरा इलाज हो जाता है जैसे शुगर हो वो शुगर हुआ हार्ट हुआ ऑपरेशन हु कर देते हैं उससे शुगर उगर तो दवा चलती है ऑपरेशन हुआ हार्ट हुआ पथरी हुआ वो बड़े बड़े हॉस्पिट वो जाते हैं दवा होता है वो सुविधा हर एक सुविधा मिलता है ज्यादा लोग सोचते हैं सर ये दवा डॉक्टर लोग ने जो बाहर लिख देते हैं बाहर ने हम लोग सोचते हैं बाहर न लिखे बाहर बहुत महंगा मिलता था कि हमने सोचा हॉस्पिटल में ही मिले दवा का नाम से ज्यादा सही रहता है हॉस्पिटल मिलते हैं तो दवा तो चल हमने कम पैसे मिल जाता है सोचते हैं बाहर तो बहुत महंगा लिख देते हैं आगे इसमें क्या नाम वो जो लिख के देते हैं सोचते हैं ये सब पैसा तो सस्ते मिल जाता है यह सामान हॉस्पिटल में मिल जाती दवा उवा हम लोगों के लिए बहुत से अच्छा हो जाता है